دلی میں تعلیمی نظام کی مالی امداد کئی طریقوں سے فراہم کی جاتی ہے حکومتی سطح پر دلی حکومت حکومت عوام کو تعلیمی اداروں میں فراہم کردہ سروسیز کے لیے مالی مدد فراہم کرتی ہے اس کے علاوہ غیر حکومتی تنظیمیں شرکتیں اور فرد افراد بھی تعلیمی منصوبوں اور اداروں کی حمایت کے لیے مالی امداد فراہم کرتے ہیں مثال کے طور پر تعلیمی اداروں کو دانشوروں کی بورسیوں کا احاطہ کیا جاتا ہے اور تعلیمی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور دلّی میں تعلیمی بیداری کے لیے مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں اور دلّی گورنمنٹ دلّی حکومت بھی تعلیم تعلیمی میدان میں بہت آگے ہے اور دلّی حکومت نے اسکولوں میں تعلیم کو بہت ہی منظم طریقے سے بچوں کو فراہم کرتی ہیں اور مختلف طرح کے اسکالرشیپس اسکالرشپس کے اسکیمیں نکالتی ہیں جس سے بچے دستیاب ہوتے ہیں